अगर मैं अपनी शिक्षा की बात करुँ तो जो मेरी शिक्षा है वह एक छोटे से कस्बे से प्रारंभ हुई और वहाँ पर मैंने केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों का ही अध्ययन किया है जिसमें मेरी सारी कक्षाओं की किताबें रहती हैं और कागज़ी प्रति हैं अगर इलेक्ट्रोनिक्स संस्करण की बात की जाए तो मैंने समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रोनिक्स संस्करण का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है और उनसे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है और ऑडियोबुक्स जो होती हैं वह मुझे इतना ज़्यादा इनके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं है तो मैं इससे थोड़ा बहुत वंचित रह चुका हूँ क्योंकि जो मेरी शिक्षा है वह कस्बे से प्रारंभ हुई है और कागज़ी प्रति ही मैंने ज़्यादा उनसे ही ज़्यादा अध्ययन प्राप्त किया है